पूर्णियाँ जिलाके जे छै सरकारी हॉस्पिटल छै तऽ वहाँ पर समय पर डॉक्टर सभ आबै नहि छै नहि नर्स आबै छै आओर पेशेन्ट रहै छै पूरा तऽ ओकरा ठीक समय पर दवाइ सुइ नहि लागै छै एकरासँ जे छै पेशेन्ट के मृत्यु भी हो जाइ छै तऽ बहुत तकलीफ होइ छै कि डॉक्टर इतना इतना पढ़ाइ कैरिके ओकरासँ अच्छा ट्रीटमेन्ट अगर नहि होइ छै तऽ ओकरासँ आदमी सभके बहुत हि परेशानी भी होइ छै होइ छै सभ अपना पैसा भी खर्चा होइ छै आओर ठीकसँ ट्रीटमेन्ट भी नहि होइ छै एहि कारणसँ स्वास्थ्य सेवामे बहुत हि कमी छै तऽ एकरो कारण बहुत हि दिक्कत होइ छै हमरा सनि कम पाइसँ मे भी सोचै छी कि बच्चा रे इलाज हो जाइ फिर भी नहियौ रहै छै पाइसँ फिरभी कहिंसँ भी जोगार कैरिके लए जाइ छी एहि उम्मीदमे कि अच्छासँ अच्छा इलाज हुये लेकिन नर्स सभ भी सहि समय पर नहि आबै छै एकरासँ दिक्कत होइ छै तऽ एकरा बारेमे सोचना भी चाहिय कि इलाज सहि ढङ्गसँ

चाहिय तऽ परेशानी होइ छै एकरासँ आदमी सभके तऽ इसिलियै स्वास्थ्यमे भी कमजोर हो जाइ च बाल बच्चाके तऽ अच्छासँ अगर सहि समय पर डॉक्टर सभ नर्स सभ इलाज करतै तऽ स्वास्थ्य भी सभरे सहि ढङ्गसँ ठीक हौतै